ہندوستان میں نقل و حمل کا نظام بہت اچھا ہے یہاں پر نقل و حمل کے لیے بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جن کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں خاص طور پر ریلوے لائن ہوں یا پھر پریوہن کا کوئی بھی گاڑی ہو ہم لوگ اُس پر سوار ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو جانے میں اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن اِن سب کے باوجود بہت کچھ چیلینجیز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم لوگ ہم لوگوں کو اور ہماری حکومت کو توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے جیسے کہ ریلوے میں ریلوے میں ٹکٹ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو کنفرم ٹکٹ نہیں مل پاتا ہے جس سے فیملی کے لوگ یا عورتیں حضرات جو ہوتی ہیں اُن کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ اُن کو بیٹھنے کی جگہ تک نصیب نہیں ہوتی اور اِسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر اور سڑکوں پر بہت سارے لُوٹ مار کا بھی سُننے میں آیا ہے جو ہمارے لیے کافی دُکھ اور تکلیف کی بات ہوتی ہے